जैसे मकई होता है गेहूँ होता है आलू होता है धान होता है बहुत वगैरह सामान अच्छा होता है तो उसका रेट होगा

हाँ फसल अच्छे होते हैं जैसे चौबीस चौबीस का गेहूँ है छब्बीस का मकई है आलू हुआ बीस पच्चीस का इसी रेन्ज में हम बेचते हैं सब फसल सही है सही उपजा होता है फसल में दाना भी ठीक है मकई का गेहूँ का धान का भी वगैरह सब सही है जैसे हुआ तुरई हुआ तुरइयाँ उपजाते हैं तीसी उपजाते हैं सब होता है सबका उपजा फसल से ही हम लोग किसान हैं किसान आदमी था उपजा फसल सही करवे करता है ठीक है तो स्लोका रेन्ज है जैसे हुआ आलू हुआ पच्चीस का प्याज़ हुआ पच्चीस हाँ मकई का भी छब्बीस रेट चल रहा है जैसे तुरई का तीस रेट चल रहा है आपको सुविधा होगी फसल से है लेना होगा लीजिएगा यही सब होता है किसान आदमी क्या उप जाएगा यही सब मकई गेहूँ धान तुरइयाँ हुआ तीसी हुआ यही लोगों का उपजा होता है किसान वही करता है खेती ठीक है तो फसल अच्छा है सही उपजा हो रहा है मकई गेहूँ सबका फसल सही है दाना ठीक है आपको खरीदना है आइए यहाँ आकर देखिए कि क्या रेट सही है फसल जैसे मकई का गेहूँ का आप लोग दाना देख सकते हैं किस तरह का है उसी हिसाब से आइएगा लीजिएगा